आङो दाखालि बाजाराव नांगौ बायदि माने थार हास'ग्रा मोनसे बुस्थु बायदोंमोन नाथाय मा खालामनो बियो माने हास'नोनो हायासै बौवासै नाजाब्लाबो माने बौवासै आरो बेयो थार हास'ग्राया बिनि सोलाय आङो मा खालामबावनो नंनानै

लानानै माने प्लास जोंसो बिदिनो हास'नो गोनां जादों आरो दा बेफोर जिनिसा बे थार हास'ग्राया मानो बेबायदि जेनेबा बौलायै जाखो जेन'बा आं बुजिनो हायाखै आरो प्लास जोंसो आं दा माने खामानिफोरखौ गुना हास'नाय बा बे थार वाइर हास'नायफोरखौ मावगासिनो थायो आरो मावनांबाय थारमाने दा मा खालामबावनो